बुंनो थाङोबा बेंकिं डुकुमेन्टसफोरखौ जों दा जायगायारि रावावनो मोन्नाय जाबाय आरो ओंखायनो आङो बेयो जाय जोंथ' दा स्टुडेन्टसफोरा गोबां इंलिस मिडियाम नङाबा हिन्दि मिडियाम नङाबा जायखि जाया जोंथ' फरायनानै लिरनो हायो नाथाय जोंनि बिमा बिफा जोंनि आबै आबौ गोदोनिफ्रायनो जाय इंलिस हिन्दि बिदि एसामिस फरायबोनाय जायाखै बेफोरनि थाखायहाय जोबोद मुलाम्फा आरो बेखायनो बिदि बेंकिं डुकुमेन्टसफोरखौ जायगायारि रावआव मोन्नाया जोबोद गोजोनथावना खोथा